हमर नाम प्रियंका कुमारी छी हम जे गाड़ी बुक कएलहुॅं यऽ ओ काल्हि क़ोन समय पर कितना बजे पहुँचत हमरा घर पर